असांजे आसे पासे में जो रोटी ठाहिण जा जाम क्लास आहिनि पर मां त रोटी पंहिंजी माउ खां ई सिखी आहे मुंहिंजी मां एॾी रोटी सुठी ठाहींदी आहे मूंखे हुननि ई सिखायो आहे मां पंहिंजे नुहं पुटुनि खे बि नुहंनि खे बि मां ई सेखाई आहे रोटी घरु में ई ठाहे करे हो खाईंदी आहे